आमचे गोंयाचे लोक अजुनूय आपली लोक कला सोडना जर आमचें कडे अजुनी एंटरटेनमेंटाचे मोर्डन फोर्म्स अवेलेबल आसात वा तरी सुद्दां आमची लोक कला जी आसा ती आमकां म्हत्वाची आसा गोंयची लोक कला अजुनूय गोंयच्या भागांनी चालू आसा अजुनूय गोंयांन शिगमो खूब दू साज खूब वेगान आनी खूब जोरान साजरो केल्लो वता तशेंच बाकीचे जय गोंयाचे लोककला आसा जी अजुनी खूब देवळांनी वा खूब मंच घालून खूब नव्यान साजरो करतात आमी लोक आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी साजऱ्यो करपा खातीर आमी खुबशें मोर्डन टॅक्नोलॉजीचो सुद्दां वापर करतात शिगम्यान आमी वेगवेगळ्यो तरेचो लायटीचो उपयोग करतात वेगवेगळ्यो तरच्यो डिवायसीसचो प्रयोग जेतून गाणे आसता शिगम्याचे आमचे लोकगीत वाजोवपा खातीर आमी वेगवेगळे तरेचे डिवायसिज तेजो उपयोग करतात अहे वेगवेगळे तरेचे डिवायसिस आसा ताचो उपयोग करून आमी गोंयचे लोक आमी अजुनूय आमची लोककला कशी तरेन विसरनात ते भायर आतां सोशियल मिडीयाचे प्लेटफॉर्मार सुद्दां आमी आमचें लोककला प्रमोट करतात ती फुडें व्हरतात खुबशे लोक आतां गोंय सोडून भायर वचूंक लागल्या आनी जशे जशे जग आनी आनी मोर्डन जायत गेला लोक आपले लोककला विसरपाक लागला आपलो धर्म आपली जी कल्चर आसा तो विसरपाक लागला आनी आमचें ते कर्तव्य आसा की आमी तें लोकांक विसरूंक दिवंक जायना देखून सोशयल मिडिया प्लेटफॉर्माचेर सुद्दां ही जी लोककला ताजी लायव टॅलिकास्ट आमी करता देखून गोंयचेत न्ही तर गोंया भायले लोकांक आमची ही लोककला पळोवंक ताका अप्रिशियट करपाक मेळटात